بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابتدائی بائکر غلطیاں کرتے ہیں جیسے کہ جب وہ شروع شروع میں بائک چلانا سیکھتے ہیں تو اوور اسپیڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں اسی اسی طرح جب وہ گاڑی سے کہیں دائیں بائیں مڑنا ہوتا ہے تو بنا انڈیکیٹر چلائے جلائے اچانک مڑ جاتے ہیں جو کہ حادثات کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح نہ وہ ہیلمٹ لگاتے ہیں نہ ہی ٹرافک رول فالو کرتے ہیں چاہیے کہ ان ابتدائی بائکر ان ساری چیزوں پر عمل کریں ہیلمٹ کا استعمال کریں گاڑی زیادہ تیز نہ چلائیں اور جب کہیں مڑنا ہو تو سائڈ لائٹ انڈیکیٹر جلا کر ہی مڑیں تا کہ حادثات اور ایکسیڈینٹ سے محفوظ رہیں اسی طرح گاڑی اوور اسپیڈ نہ چلائیں نہ ہی بہت تیز چلائیں اور ساتھ ساتھ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں